जी हाँ मैं अपने टेक्नोलॉजी से आए बदलावों के बारे में बता सकता हूँ जैसे मैं उदहारण के तौर पे बताऊँ मोबाइल मोबाइल जो है जब मैंने देखा कि मोबाइल मेरे जीवन में आया तो चीज़ें बहुत सरल हो गई सरल होनी मतलब पहुँच आसान हो गई लोगों तक देश दुनिया तक पर ये नकारात्मक पहलू भी मेरे साथ लेके आया जैसे कि आजकल दिनभर इसमें रील हम देखते रहते हैं और भी कई जो सोसल मीडिया साइट हैं उनपे अकाउंट बन गए हैं तो अपना समय व्यर्थ करते रहते हैं इस बदलावों ने मेरे काम को काफ़ी प्रभावित किया है जीवन को जिसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कार्य स्थल पर तो मैं कैसे बताऊँ कार्य स्थल पे ये है कि समस्या ही पैदा की है पहले काम के लिए इतनी आसानी होती थी पर अभी जो है कार्य स्थल पे ऐसी नई नई तकनीक आ गई हैं जिसके कारण कार्य स्थल पे मुझे काफ़ी परेशानी होती है ऐज़ ए वर्कर मैं काफ़ी परेशान होता हूँ और जिसका गलत फायदा एम्प्लॉयर उठाते हैं